जायखि जाया बिजाब बाख्रि गेदेद आं थांनानै फरायहैग्राथ' गैया माब्लाबा माब्लाबा समाव जेब्ला बाजाराव मोनस'यै बिजाबफोर गोनांथि जायो अब्ला कलेजनि लाइब्रियाव जोंनि कलेजनि लाइब्रियावनो थांनानै माब्लाबा समाव फरायहैनाय जायो जेब्ला माखासे बिजाबफोरखौ गोनांथि जानाय समाव बाजाराव मोना अब्ला कलेज लाइब्रियाव थायोब्ला माब्लाबा माब्लाबा समाव थांनानै फरायहैनाय जायो आंनि न'आवथ' बा बिजाब बाख्रि इसेबां गैया माखासे जिउ जारिमिनफोर दङ जेराव गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ जारिमिन मिथिनो गोनां खौरांफोर आरो माखासे गोनांथि जानाय बिजाबफोर बेफोरखौ दङ जेब्ला फ्रि टाइम मोनो अब्ला फरायनाय जायो इसिबां मानि गिदिद बिजाब बाख्रि गैया आंनि न'आवथ' गैद्राया माखासे गोनांथि जानाय जेखौ फरायब्ला जों गियान मोनो बेखौबो जेब्ला फ्रि टाइम मोनो अब्ला फरायनो थाखाय माब्लाबा माब्लाबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाङो बेनो आरो नोंथांनि आंनि सिमांनि बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै आंहाथ' गोबां सान्नाय दङ जेब्ला आंनि स्टाडि लाइफ कलेज लाइफया डिग्रिया एम ए या जोबगोन अब्ला आङो आंनि माखासे सान्नायफोर जेराव आङो लाइब्रियान फरायहैनो नागिरदों बे फरायहैनाया आंनि माखासे पारसनेल लाइफनि माखासे जौगानायनि थाखायबो जागोन आरो माखासे गोबां जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां गोनांथि जानाय बिजाबफोर लाइब्रि गेदेदफोर गैया बेफोरनि थाखाय माखासे लाइब्रि सेन्टारफोर खुलिनो हायो खोमा बेफोरनि सान्नायखौ लानानै आङो बे लाइब्रेरियान कर्सखौ लाहैनो नागिरदों जेराव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोनांथि जानाय बिजाबखौ समजों लोगोसे सम मोनो बेफोरनि थाखायनो आंनि माखासे सिमांफ्रा बिजाब बाख्रि दिहुन्नायनि बिजाब बाख्रि बानायनायनि जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौ सान्नानै आङो आंनि सिमां फोरखौ दं आरो